हँ हेलो अहाँ किताब दोकानदार छी अहाँ कोन कोन किताब बेचै छिए अहाँ

अँ हँ अच्छा बच्चा बच्चासभ

हँ बच्चे सभक किताब छै आओर आओर बड़को लोकके किताब छै पैघो किलासके

अच्छा मैथ हँ हँ मैथिली किताब सेहो भेटत मैथिलीके नाटक सब कविता

हँ हँ अपनासभ तऽ मिथिलावासी छी तऽ मिथिला मिथिलाके तऽ गीतनाद सेहो हेतै सोहर समदाउन सेहो भेटत हँ

अच्छा हँ मैथिलीमे तऽ नाटक सेहो हेतै कि ने

हँ लऽ जएतै लऽ जएतै हँ हम नगदे लेनिहार छी नगदे लेब जे जाहिमे तऽ डेट लि रेट लिखले रहै छै रेटके देखिके हम किताब खरिद लेब हमरा मोन चाही किताब जे पसन्द हैत रमायण महाभारत गीता भीम सा सुखसागर ईसब सबटा जे अछि अच्छा आओर आओर हँ अऽ बिआह पञ्चमीमे भगवानके जे अगहनमे बियाह होइ छनि तकरो सोहर सम्पूर्ण गीतनाद सेहो सब भेटै छै कि ने हँ हँ

हँ

अऽ हँ हँ